अॼु कल्ह सिंधियुनि जा त्योहार इलाही थी वेंदा आहिनि जंहिंमें असां पाण ॾियारी होली ते होलीअ ते पाण गुजियाऊं ठाहींदा आहियूं भई खोयो भरी करे गुजीआ ठाहींदा आहियूं होलीअ ते गेवर ठाहींदा आहियूं जलेबियूं पाण घर में ई ठाहे करे पाण ॿारनि खे खाराईंदा आहियूं ॾियारी ईंदी आहे ॾियारी ते पाण दाणियूं ठाहींदा आहियूं खाॼनि जी ठाहींदा आहियूं चणनि दे दाल जी ठाहींदा आहियूं मुरमुरनि जी ठाहींदा आहियूं दाणियूं पाण ठाहींदा आहियूं लड्डू बि ठाहींदा आहियूं ऐं सक्रांत ईंदी आहे त सक्रांत ते पाण तिर जा लड्डू वड़ो ठाहींदा आहियूं सिंधी में पाण त उहो सभिनि पंहिंजनि त्योहारनि जी मिठायूं आहिनि पंहिंजनि सिंधी जूं मिठायूं आहिनि इहे जो पंहिंजनि सिंधियुनि जे घरनि में मिलंदी ॿियो कंहिंजे घर में न मिलंदियूं त इहो ई पाण सभु शयूं ठाहे करे पंहिंजा त्योहार मनाईंदा आहियूं